جی ہاں ہم آپ ہماری ریاست کے قبائل کے اہم پیشے بہت سارے ہیں کسی کے نزدیک پلمبرنگ کا پیشہ بہت اہم ہے تو کسی کے نزدیک الیکٹرک کا پیشہ بہت اہم ہے جو جو جو کام کرتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ پیشہ اہم ہی ہوتا ہے اور جن سے لوگ واقف ہوتے ہیں بہت سی ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت لوگ ہوتے ہیں ایک گھر پینٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت لوگ کار وغیرہ پینٹ کرتے ہیں اے سی وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو وہ لوگ جو جو کام کرتے ہیں ان کے نزدیک تو وہ پیشہ اہم ہی ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے نزدیک تو اہم پیشہ سب سے تو وہی ہے کہ پلمبرنگ وغیرہ جو لوگ جیسا کام کرتے ہیں ان کے لیے وہ پیشہ اہم ہوتا ہے